एक लाख त्रे त्रेपन हज़ार चार सौ एक तीन लाख इकसठ हज़ार पाँच सौ तीन सात लाख छ्यासठ हज़ार छ सौ सात नौ लाख छ्यासी हज़ार सात सौ चार नौ लाख बयासी हज़ार नौ सौ ग्यारह